भाऊ मां चंदुरु थो ॻाल्हायां कल्ह मां तव्हांजे ऑफ़िस में आयो हुयुसि ऐं मां हिक गाॾी बि बुकिंग करे वियो हुयुसि उल्हासनगर खां वठी माथेरान जे लाइ जंहिंजा मां तव्हांखे पंदिरहं सौ रुपिया दिहाड़ी ॾेइ वियो हुयुसि पर अॼु मुंहिंजी तबियत ख़राब थी वई आहे इन करे मां तव्हांखे दरख़्वास्त थो करियां त महिरबानी करे मुंहिंजी बुकिंग कैंसल करे छॾियो ऐं मुंहिंजा ॾिनल पंदिरहं सौ रुपिया मुंहिंजे बैंक खाते में मोकिले छॾियो जय झूलेलाल